बँके कडेन कसलोय प्रस्न आसल्यार आमी मॅनेजर कडेन कागाळ करतात थंय प्रस्न सुटलो ना जाल्यार तांचे रिजनल ऑफिस आसता ताचे मुखार बँकींग ऑपरेशन आसता थंय प्रश्न मांडल्या उपरांत ते बँकेक योग्य ती सूचना दितात मागीर प्रस्न सुट्टा आमच्या बँकेचे कर्मचारी बरें आसात आमचो चडसो अनुभव बरो आसा आमकां ते जाय ते मार्गदर्शन करतात ताका लागून प्रस्न उपरासना